नमश्कार मेरा नाम श्रुति शर्मा मै गोरमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पेंथल पढ़नी आं मै बाह्रमीं क्लास च पढ़नी आं मै जेह्की ऐ ओह् मेडिकल स्ट्रीम रक्खी दी ऐ ते मै अपने बारे च इत्थें सनानी अ'ऊं तुसेंगी अपना ते में सारे ला पैह्ले जेह्के साढ़े घर न ओह् इत्थें पैंथल गै न ते पैह्ले अस दुए घर